ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اور جس چھیتر میں رہتے ہیں یہاں پر گھومنے کے بہت سے مقامات ہیں اور بہت اچھی اچھی جگہ ہیں تو وہ ایریا ہے ہمارا سیمانچل سیمانچل ایریا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نایاب ہے اگر کوئی یہاں پہ گھومنا آنا چاہ رہے ہوں یا آنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہاں پہ ضرور آئیں ایک مرتبہ انٹری کرے ایک مرتبہ وزٹ کرے اور آ کر ہمارے سیمانچل کو ضرور دیکھیں ان کو یہاں سے بہت کچھ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے گا اگر کوئی بھی ہمارے بمبئی سے ہو دلی سے ہو حیدر آباد سے ہوں کلکتہ سے ہوں اور بھی دوسری جگہوں سے ہو اگر وہ یہاں گھومنے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ آئے بالکل ضرور آئے اور آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایریا بہت ہی خوبصورت ہے تو یہاں پہ زیادہ دور ہے نہیں آپ ٹکٹ نکالیں ڈائریکٹ سیمانچل کٹیہار کے لیے کٹیہار سے کشن گنج آئیں آپ کشن گنج سے ہوتے ہوئے ارریا بھی آ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ارریا آپ کو ٹکٹ ملے گی تو یہاں کے لیے آپ کو زیادہ خرچہ نہیں پڑے گا مشکل سے پندرہ سو روپے اے سی ٹکٹ ہوگا سات سو روپے سلیپر سے ٹکٹ ملے گا اس کے بعد میں اگر آپ آ رہے ہیں یہاں گھومنے کے لیے یہاں ہوٹل وغیرہ بہت اچھے اچھے ہوٹل ہیں آپ یہاں کے آئیں اور خاص طور سے کریم ہوٹل میں ضرور آ کے کھائیں کیونکہ یہاں کھانا بہت عمدہ اور بہت لذیذ ہوتا ہے یہاں کے جو بجٹ ہے وہی تقریباً آپ کو چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان میں خرچ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور آ کے آ کے ایک مرتبہ اچھا پیغام یہاں سے ضرور لے جائیں